हेलो हँ फूल सब तऽ बहुत तरहके फूल छै जेभी फूल खोजमे तऽ मिलिए जेतए फूल हँ हमरा पौधा छै आओर सब जेनाकि कलम कटलो हँ अलग गाछ नहि छै नया नया फूलके गाछ देले छै अच्छासँ हँ फूल लऽ खाद्य उद्य आबैछै आओर ऐसे भी फूलके गाछके नीचाँमे कोरिके गोबर उबर देलासँ ठीक उगै छै फूल अच्छा खिलए छै हँ ई सब भी छै आम लीची कटहर सब चीजकेँ रखैत छी हँ जैसे ऑनलाइन मङ्गेबए तऽ ऑनलाइन डिलिवरी होतए वैसे दोकान पर आबिके लेमहे तऽ देखिके लेमे हँ अपनेसँ हँ तऽ ओहि दोकान पर आबह पड़तौ सब देखिके ले लेना कोन लेना छै से जे नहि लेना छै आओर फूलमे भी नया नया फूल एलोहँ जैसे गुलाब जासमीन नया डिजाइन मतलब फूल सब हँ हँ सबचीज खाद्य उद्य भी राखए छी नया नया फूल सब जे एलहूँ हँ ओकरा बिना खाद्यके थोड़े ही उगै छै आइ काल्हि सबचीजमे केमिकल मिलाएल रहैत छै हँ दोकाने परमे आबि कऽ अच्छासँ देखि लेमेहे तऽ अच्छा चीज देबौ कोनो खराब चीज नहिए देबौ अच्छा हँ मौसम अच्छा छै इएह सब टाइममे फूल लगबो भी करैत छै बरसातके दिनमे हँ कटहल भी छै सजमनिके गाछ छै सबचीज ई सब राखए छी सजमनि बारहमसिया सजमनि छै हँ आ आरो कोइ कऽ साथेमे लए कऽ अइहे देखिहे कि फूल भी छै सब गाछ सब भी बेचए छै अच्छा हँ जिससे कि जेकरा लेना छै ओकरा एतए लीची वीचि कऽ गाछ कटहल कऽ गाछ ई सबचीज राखए छी सबचीज इएह जाहिमे तऽ जाहिमे इएह अच्छा टाइम निकाली कऽ कोशिश करिहे आबएके ठीक छै आब हो गेलो